अॼुकल्ह जाम प्रकार जा अलॻि अलॻि चैनल ठही रहिया आहिनि ऑनलाइन यूट्यूब ते ऐं गूगल ते बि जंहिं ते जाम अलॻि अलॻि प्रकार जा ऐं अलॻि अलॻि सबजेक्टनि विषयुनि जा टीचर अध्यापक अची करे पढ़ाइनि था फ़्रअ में जेको जाम सुठो आहे ॿारनि जे लाइ जेके न पढ़ी सघंदा आहिनि पर मोबाइल सभिनी वटि हूंदो आहे अॼुकल्ह त हू पंहिंजे घर में वही करे पढ़ी सघंदा आहिनि हे अगरि कंहिं खे पंहिंजो कमु बि करणो आहे गॾु गॾु पढ़ाई बि करणी आहे त हुननि जे लाइ बि इहो जाम सुठो आहे मां बि हाणे कमु बि कंदो आहियां ऐं हुन सां गॾु पढ़ाई बि कंदो आहियां यूट्यूब जे द्वारां हुन ते जाम सुठी तरह पढ़ाईंदा आहिनि ऐं मूंखे लॻंदो आहे कि न इहो जाम सुठो कमु कंदा आहिनि इहे सभु अध्यापक सभी ॿारनि खे टी वी ते ऐं मोबाइल ते पढ़ाई करणु ज़रूरी आहे छाकाणि त हुननि सां हुननि जो दिमाग़ बि सुठो थींदो ऐं हुननि जी पढ़ाई में स्कूल में मदद बि थींदी अगरि कंहिं खे कहिड़ो विषय न थो सम्झ में अचे स्कूल में त हू पंहिंजे मोबाइल जे द्वारां ऑनलाइन माध्यम सां पढ़ी था सघनि पंहिंजा सुवाल ॾिसी था सघनि